योग दर्शन योग दर्शन के जो हैं करने से आदमी को शक्ति प्रदान होती है जो कि मनुष्य को करना चाहिए योग दर्शन करने से मनुष्य कि स्वास्थ्य रेखा जो है अच्छी होती है योग प्रवृत्ति जो है बहुत ही लाभदायक होती है इससे इंसान का स्मरण शक्ति बढ़ता है और वह एक आत्मा से दूसरे आत्मा तक के मिलन कि व्यवस्था होती है क्योंकि जो है जब साधक योग साधना करता है तो योग साधना करने से उसके बहुत सारे यंग जो हैं बहुत अच्छी दशा में काम करते हैं और उसका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा हो जाता है उसकी वजह से जो है इंसान योग के माध्यम से परमार्थ को प्राप्त करने मे सर्व सुख से सम्पन्न हो जाता है जो हैं योग से अना शक्ति मिलती है योग जो है योग साधना योग दर्शन करने से जो है इंसान हमेशा स्वस्थ भी रहता है और उसका आत्म मिलन भी होता है उससे उसी जो है श्वास नलिका से लेकर के जो है सब कुछ सही रहता है भगवान का ध्यान करने से जो है योग शक्ति प्रदान होती है उससे मनुष्य जो है परमार्थ को प्राप्त कर लेता है